ब्लॉग बनाबै खनि लोक सब उसके ध्यान रख्खे छै जे ब्लॉग अच्छा बनै आओर अपने बारेमे सब किछु बताबै छै अपना परिवारके बारेमे जाकऽ सब किछु मतलब अपने अगल बगलके चिजोके बारेमे भी देखाबै छै जे ई अइसे है ई हम यहाँसँ खरीदलियै आओर ई सबसँ लोक एक दूसरेके के अपन चीजके बारेमे जानकारी दै छै कि ई हमरा पास है आओर भी बहुत किछु होइ छै जे लोक ब्लॉगके थ्रू दूसरा दूसराके चीजको अपने पास तक देख सकै छै आओर ब्लॉग लोक ब्लॉग एहिके लेल बनाबै छै ताकि अब ट्रेन्ड अब लोकप्रिय हो गेलै अब ई ब्लॉग सब एक दोसरेके देखैले सब सब मतलब देखैले देखै छै तब मतलब कि डाललासँ ओ गूगल या मतलब जो भी एप अबै छै ओहिमे पैसा मिलै छै एहि लेल सब पैसा कमाइ लेल एसन काम करै छै ताकि हमरा पैसा मिलै आओर अभी पैसाके तऽ ई सब प्रॉब्लम है ही तऽ ई सबके लेल सब अलग अलग काम ढूँढ़ै छै जाहिमे ई ब्लॉग भी एक अच्छा अच्छा ऑफर है ताकि मतलब लोक पैसा कमा सकै ब्लॉगके बारेमे ब्लॉग एहि लेल डालल जाइ छै यादके लेल मेमोरिज रहै छै एक दूसरेके देखाबैके लेल आओर एप जे अबै छै वहाँ डाललासँ ई वहाँ सेव हो जाइ छै जे कभी भी कहीं भी लोक देख सकै छै